आङो बिब्दिनो निउ यार बोथोरावहाय दिप्लाय ओरै सानजाथिं मुलसपुर गुवाहाटि बरपेटा बेफोर गामियावहाय बेरायहैदों बग्रिबारि मन्दिर दाखालि थांनाय मासआव बग्रिबारिआव मेला जादोंमोनना बेवहायबो बेरायहैदों ओरै सोनाबथिंजाय